यातायात साईकिल जो असां हलाईंदा आहियूं हलाईंदे हलाईंदे असां पहुची वेंदा आहियूं कहिड़े गांव में या किथे बि पहुचंदा आहियूं गांव में उन त गांव जा रोड ख़राबु कीचड़ नालियूं सभु असां हलाईंदा आहियूं पंहिंजी साईकिल ते विहंदा आहियूं कंहिं महिल उते साईकिल पंचर थी वई ॾींहं जो मंझंदि जो उते कोई पेंचर वारो कोन्हे पेंचर ठीकु आहे साईकिल बि पेंचर वारो कोन्हे हाणे पेंचर कंहिं खां ठाराहियूं कीअं कयऊं भाई रोड रस्ता ख़राबु पूरा कीचड़ नालियूं सभु सभु उते पतल ॿतल गांव जे अंदरि हाणे साईकिल इअ असां कीअं खणी अचऊं पेंचर साईकिल पोइ माण्हुनि खे इलाज कंदा आहियूं भैया असांखे रसी ॿधी करे टोचन करे उते हलु हेॾांहं हल वरी हिते भीड़ भड़ाको एॾो आहे यातायात एॾो आहे गंदिगी एॾी आहे त असां छा कयऊं गलियूं गलियूं आहिनि पतिलियूं पतिलियूं शॉटकट भाई हितां असां निकिरी वञूं पोइ हितां निकिरी वेंदा आहियूं असां शॉटकट शॉटकट ॻोल्हींदा आहियूं ऐं निकिरी वेंदा आहियूं वरी असांखे किथे ईंदी आहे ढलान ॾाढी लंबी त असां ब्रेक दॿाए करे पूरी उन खे हलाईंदा आहियूं वरी ब्रेक दॿी दॿियलु हुजे ॿिन्हिनि हथनि सां हलंदी अचे पंहिंजो पाण सभु हितां ई ॾाढी गर्दिश आहे ॾाढा किथे एॾो जाम लॻलु हूंदो आहे किथे कीअं हूंदो आहे किथे ऐं असां खे वञिणो हूंदो आहे त असां कीअं न कीअं कष्ट सां पहुचंदा आहियूं पर ठीकु आहे हलु हलणु ॾिए हलाइणो त आहे न सभिनि हंधु हलाईंदा आहियूं साईकिलियूं हेॾांहं खां होॾे भीड़ भड़ाका पहाड़नि ते वेंदा पहाड़नि ते चढ़ साईकिल खणी करे वरी उन जी ब्रेक दॿाए कंहिं महिल हवा निकिरी वञे कंहिं महिल पेंचर थी वञे सभु साईकिलियूं पोइ खणी करे टोचन करे जंहिंसां इलाज करे मिनतूं करे खणी ईंदा आहियूं पोइ वरी ॿिए हंधु जाते दुकानु लॻंदो आहे हाणे सही आहे त उते ठाराहींदा आहियूं ऐं गांवनि में न दुकान आहिनि न कुझु आहे त छा कयऊं इन खे खणी ईंदा आहियूं पैदल पैदल खणी करे रगड़े करे हिकु किलोमीटर पैदल हली हली करे ऐं साईकिल बि पैदल हलाए हलाए करे जीअं तीअं करे ऐं कोई सुठो दुकानुदारु ईंदो आहे पंचर ठाराहे पोइ असां रवानो थींदा आहियूं सभु इअं आहे